ہیلو سر میں نے پہل پہلا پروڈکٹ ون پلس ٹی وی خریدا ہے الحمدللہ وہ بہت اچھی چل رہی ہے اور وہ تھرٹی سکس انچیز کی ہے الحمدللہ اس کا اسکرین بھی بہت اچھا ہے دکھنے میں لک بھی دکھنے میں بہت اچھی ہے